असां जे बोम्बे में हिक जामु सुठी ऐं पुरानी जॻहि आहे जंहिं खे गेटवे ऑव इंडिया जे नाले सां सुञाणे वेंदा आहिनि हुते सॼे साल भर में माण्हू ईंदा आहिनि भारत जे अलॻि अलॻि ज़िले मां इहो गेटवे ऑफ़ इंडिया माण्हू ॾिसण ईंदा आहिनि ना कि बल्कि सिर्फ़ भारत मां ॿाहिरिएं देशनु मां बि माण्हू जामु माण्हू ॾिसण ईंदा आहिनि हिते ॿारहां महिना ई सुठो क्लाइमेट हूंदो आहे हिन जे साम्हूं हिक जामु वॾी फ़ेमस होटल आहे ताज होटल जेकी जामु प्रीमियम ऐं जामु मस्त होटल आहे गेटवे ऑफ़ इंडिया खां माण्हू समुंड में समुंड जे इन में बोट में चकरु खाई ईंदा आहिनि या त बोट खां अलीबाॻु बि वञी सघिबो आहे इते खाधो बि सुठो मिलंदो आहे ऐं हीअ हिक जामु सुठी जॻहि आहे